ویسے تو میرے بہت سارے پسندیدہ اردو ادیب اور شاعر ہیں لیکن ان سب میں سب سے پسندیدہ شاعر جو گزرے ہیں وہ علامہ اقبال ہے مجھے ان کی شاعری ان کا کلام ان کی نظمیں ان کی غزلیں بہت اچھی لگتی ہیں انہوں نے ہندوستان کے اندر بہت سارے کام کیے خاص طور پر اردو ادب ادب میں ان کا بہت بڑا نام ہے اردو ادب کو انہوں نے وہ نام دیا جو کہ پہلے کے لوگوں کے اندر نہیں تھا اور ان کی شاعری میں جو تصور اور جو احساس پایا جاتا ہے وہ کسی اور شاعر کے اندر نہیں پایا جاتا خاص طور پر انہوں نے جنگ آزادی کے دوران ایسے ایسے شعر لکھے جسے آج بھر عزت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے بہت سارے لوگ ان کی شاعری کو پسند کرتے ہیں اور ان کے کلام کو سنتے سننا اچھا لگتا ہے اسی طرح سے مرزا غالب میر تقی میر اور اردو ادیب میں بابائے اردو کے کہے جانے والے مولوی عبدالحق یہ سب وہ نام ہیں جنہوں نے اردو ادب کو ایک عظیم زبان کا احساس دلایا اور اردو ادب میں ان لوگوں نے وہ قربانی دی ہے جس کی اردو زبان کو ضرورت تھی اور اردو زبان اپنی اہمیت اور اپنے احساس کے ساتھ آج بھی زندہ ہے اور اردو ادب کے اندر بہت سارے لوگ آج بھی کام کر رہے ہیں بہت سارے شاعر آج بھی پائے جاتے ہیں بہت سارے ادیبوں نے اپنے اپنے ادب کے ساتھ اردو زبان کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے اسی طرح سے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اردو زبان اور اردو ادب کے اوپر خوب سے خوب محنت کریں اور اردو زبان کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں تاکہ اردو زبان کی ترقی ہو سکے اور اردو زبان ہمارے لیے ایک بہترین زبان بن سکے